हमारे देश में उपलब्ध अस्पताल मेडिकल सर्विसेस बहुत ही अच्छी सी अच्छी सुविधाएं हैं और हमारे लोगों के लिए जागरूक करने के लिए पहले से भी अच्छी सस्ती और बेहतर दवाएं मिलती हैं हमारे सरकारी अस्पताल में बहुत ही अच्छी दवाएं मिलती हैं जिससे लोगों का अच्छे से इलाज होता है कोविड महामारी में मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा था मैंने लोगों की बहुत ही मदद की थी मैंने बहुत साफ़ सफ़ाई का ध्यान रखा था हमारे क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल करने के लिए अच्छे अच्छे डॉक्टरों की ज़रूरत है साफ़ सफ़ाई की ज़रूरत है हमारा अस्पताल बहुत बड़ा है बट उसमें अच्छे अच्छे डॉक्टर नहीं है तो ना अच्छे अच्छे किसी को लाने की ज़रूरत है